जाथ्रा गाननि सोमोन्दै आं फंसे खोथा बुंनाय नायनो जाथ्रा गानखौथ' जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों जाथ्रा गाना फार्स्टावनो सख्रि ओंखारो सख्रि ओंखारनानै नेक्साव जाबाय बिदिनो राजा रानि राजकुमारि ओंखारबाय बिर ओंखारबाय बिसोरो आरो बिनि उनावहाय बिदिनो राजा रानिया बिदिनो मोनफा मोनफा गावबा गाव पार्ट लानानै ओंखारबाय आरो गाव बागाव पार्ट खौ गावसोर माबाबाय बिदिनो दावहा नांनाय दंबा दावहा नांनोसै आरो दावहा नांनायनि उनाव सोरबा राजा रानि बिदिनो सोरबा बेयावनो थैलायनाय राजकुमारि राजा रानि ओंखारलायनाय बिदिनो गावजों गाव थल मा होनो दाङा थलाजों नांलाय लायनाय बिफोर बादि दङ' आरो जाथ्रा गानाथ' अनेख थार मोजाङानो दामनाय देनाय हारमुनि दामनाय दाइ थुखे दामनाय मा होनो खावांबो दामो जाबस्रिं दामो सिफुं दामनाय बेयावनो गाबनाय बेयावनो मिनिनाय सख्रि ओंखारलायनाय राजकुमारि ओंखारलायनाय बायदि बायदि अनेखथार मोजाङानो आरखि जाथ्रा गाना बुंनो थाङोब्ला आंबो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों गोसोयाव फैयो आङो दा बुंजोबनो हायाब्लाबो मा मा होनो बिर ओंखारलायनाय सोरबा बेयावनो बुथारलायनाय बेयावनो सुथारलायनाय अनेखथा रोखोमनि जाथ्रा गान दङ' आरखि बिदिनो दामनाय देनाय बेयावनो गाबनाय बेवनो मिनिनाय बेयावनो बुथारलायनाय बेयावनो सुथारलायनाय बेयावनो माबा लायनाय अनेखथा जाथ्रा गान दङ' जाथ्रा गान जोंनि बर' समाजाव जाथ्रा गानानो साबसिन आरो जाथ्रा गान बादि जेबो गान गैया दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय मेथाय खननाय बेयावनो गाबनाय बेयावनो मोसानाय बेयावनो बायदि बायदि एकदम बर'नि एकदम जाथ्रा गान असे आरखि बियो जोङो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आं बुंजोबनो सानब्लाबो गोसोयावनो फैला बुंजोबनोथ' हाखागौमोन आङो दा गानखौनो नायनाय जाला दाबो दासिमबो गाबाय थाखायो एखथिनिया गान दं जाथ्रा गान दं एखथिनियाखौ बुंनो थांला सासेयानो राजा रानि ओंखारो जोंहा बेनो जाथ्राया साबसिन आरो जाथ्रा गाना गोबाङानो सल' दङ' जाथ्रा गानाव हारमुनि दामनाय दाइनतुखि दामनाय जाबस्रिं दामनाय बिदिनो बिसोरनो गोगोम खालामजोबो आरो जाथ्रा गानानो साबसिन जोंना जाथ्रा गाना राजकुमारि ओंखारनायानो साबसिन मेथाइ खननाय मोसानाय गाननाय जोमनाय मोदाननाय बिदिनो जोंख्लाब माख्लाब राजा रानि समायना रमायना सियाराव राजा रानि जिरायलायनाय गोबां आराम आरखि समायना रमायना नुयो बयबो होख्रावलायनाय होसिख्रावलायनाय नायो बयबो जाथ्रा गानखौनो साबसिन नायो आरो जोंनि बर' समाजाव जाथ्रा गान बादि जेबो गानानो साबसिन गैयाबो होनजायो बेयावनो बायदि बायदि सल'बो गोबां गोदोनि बायदिसिना गानखौनो दा बानाय खानाय आरो बियो जाथ्रा गानावनो गासिबो थिखां खाजोबनाय उन्दै समनिफ्रायनो नायबोदों अब्लाबो आंबो दा बुंजोबनो हाजोबाबो गोसोयाव फैयो बुंजोबनो हाया हाया जायो आरो दा बेखिनि आङो बुंनानै दोनथ'नाय जानोसै